आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद मोसानाय एबा लेखा फरायनो मोजां मोनो आरो जानो लोंनो मोजां मोनो मानोना आं उन्दैनिफ्रायनो बिब्दिखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बाहागो लाबोयो आं आंनि गोसोनि साननाय बायदिखौ जाफुंहोनो एबा मोजां मोनो आरो आं जाफुं होनोबो सानो आं आंनि फरायनायखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय गोसो जायो आरो फरायनायखौ गोजौआव थांबाय थानाय खालामनो लुबैयो मानोना गेलेनायफोरावबो आं मोजां मोनो गेलेनो आरो मोसानो ज' ज' मोसानो एबा हारसिं मोसानोबो मोजां मोनो बेनिखायनो आं उन्दैनिफ्रायनो गेलेनाय जानाय लोंनाय आरो फरायनायाव जोबोर मोजां मोनो आरो गोसो जायो